हाँ मुझे मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था तो मैंने अपनी बेस्ट परफ़ोमेंस देने का सोचा था पर वो मैंने उस तरीके की परफॉरमेंस नहीं दी थी क्योंकि मेरा बेड एक्सपीरियंस रहा था रहा था क्योंकि मैंने जो अपना साथ में डांस करने वाले फ्रेंड को जो चुना था उसका उस दिन कोई प्रोग्राम मिस हो गया था उसने उसके घर पर कोई काम हो गया था तो वो आ नहीं पाया था तो मुझे अकेले को परफॉर्म करना पड़ा तो मुझे बुरा लगा वो थोड़ा मुझे अलग एक्सपीरियंस क्योंकि हमने पंद्रह दिन तक हमने उसकी डांस की प्रैक्टिस की थी और डांस प्रैक्टिस में इतना अच्छा हमारा कोआर्डिनेशन हो गया था और जब वो नहीं आया तो मुझे अकेले में डांस करना पड़ा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे भाग में उस दिन शायद मैं फर्स्ट भी आ सकता था पर नहीं आ पाया क्योंकि वो मेरा फ्रेंड नहीं आया था